पानिक तऽ बुझियौ बड्ड दुख रहै छै पानिक की कही पानि तऽ बुझियौ जे कखनहु कालके एहन तरहसँ तरसि जाइ छियै जे नदीके कारण हमरासभके तऽ आइ सारे आजू बाजूमे कोनो नदी तऽ छैहो नहि कहिओ कालके देखै छियै जे कोनो खेतीमे दरारि फाटि जाइ छै पानिके लिए दमकलके यूज करय पड़ै छै या तऽ बारिश भगवानके ऊपर हुनका आश कयने रहलहुँ हे प्रभु दियौ बारिश तखने किछु हरियाली एतै तऽ पानिक हमरासभके बड्ड कमी रहै छै आ एकर पानिकेँ देखियौ तऽ आश पानिक आशके की कही पानि बहुत यानि कखनहु कालके बहुत यानि किसानसभ देखै छियनि जे खेती कए अबै छथि कहै छथिन हओ बाबू जड़ि गेलहु हौ बाबू जड़ि गेलौ तऽ बेचारा सभ किसानसभकेँ देखै छियनि कखनहु कालके बहुत माथा हाथ लए लैत छथिन कि यौ चाचा नहि भेलै फ अथी अऽ बाबू की कहियौ केलियौ तऽ बड़ा ठीक टाइमपर मे लेकिन पानि नहि साथ देलकौ ताहि दुआरे ई खेती हमर मरि गेलहु एतेक दि दिनमे किछु दोसर उपजा दए देने रहितियै तऽ बढ़िआँ भए जइतए किएक तऽ जेना छै अपनासभके कहै छियै मड़ुआ पानिएपर मे होइ छै किसान करैके लिए चाहैत छै पानिक कमीसँ नहि कए पाबै छै आ बोर्डिंगसँ नलसँ कतेक यानि की करतै तऽ बहुत यानिकि किसानसभके पानिके लिए दिक्कत भए जाइ छै आ पाली गाम अहाँके आसपास क्षेत्रमे देखियौ तऽ कोनो नदी नहि छै जेना अपनासभकेँ छै ओ की कहै छै कमला पड़ै छै रसियारी सभके तरफ कहै छै पेट छियै ओ कमला महारानी ओ भेलै आँय आ हिन जेना हुनकासभके ओहि क्षेत्रमे रहै छथि हुनकासभकेँ नहि कमी होइ छनि जे रसियारी क्षेत्रके ओहि साइड छनि हुनकासभके नहि पड़ै छनि किएक तऽ हुनकासभकेँ अहाँकेँ किछु कोशी सेहो साथ दैत छै इमहरसँ यानिकि अहाँके अपना कमला महरानी रहै छथिन तऽ पहिने तऽ यानिकि इहो सुखाए जाइ छलखिनहेँ आब तऽ जहियासँ ई पुल बनलै हँ तऽ आब यानिकि किछु पानिके आस रहै छै तऽ बेचारा किसानसभ छियै अपन बोर्डिंगसँ अपन लए कऽ काज कए लेलथि जे हमर फसल नहि मरय भाय मेहनत कयल छै किओ भी चाहतै जे नहि एहि चीजकेँ हम कनी बढ़िएँ जँका यानिकि फसल करी आइ एकसँ एक किसान छै एकसँ एक खेती करैके लिए चाहै छै लेकिन पानिके अभावीमे बेचारा जड़िए गेल तऽ पाकिए गेल तऽ ओहि सभचीजसँ नहि अथी होइ छै आ बोतलबला पाइन कहै छियै बोतलवला पानिसँ यानिकि हम अहाँके बाहरसँ यानिकि देखै छियै आदमी आबै छै तऽ कहै छै जे हे बोतलवला पानिके उपयोग नहि करय लेल लेकिन एतय मजबूरीमे जे छै बोतलवला पानिके उपयोग करय पड़ै छै आ पानि अपनासभकेँ कमी यानिकि रहिते छै जेना पानिक एरियामे यानिकि अपनासभके साइड पड़ै छै तऽ हुनकासभके नहि रहल हमरासभके पाली घनश्यामपुर क्षेत्रमे एकोटा नहि दौरी तुमौल भेल घनश्यामपुर आधारपुर लगमा महतबार एहिसभके तरफ यानि पानिके अभावी रहिते छै भगवानजी बरसि गेलथि तऽ ठीक छै सभकेँ देखलहुँ जे यानि हरियाली जँका रहल आ नहि अगर बरसलथि तऽ ओह रहलहुँ अथी कयने जे नहि अहा भगवान बारिश देबे करथिन आश लगाए कऽ बैसल रहलहुँ जे भगवान बारिश देबे करथिन लेकिन नहि बारिश तखन चलू आश लगेने छियै तऽ जरूर हेतै लेकिन पानिक अभावी हमरासभकेँ रहिते छै पानिके बहुत कमी रहै छै